हाँ मैंने अभी कुछ महीनों पहले मैंने एक ड्रॉइंग क्लास से वर्कशॉप में भाग लिया था और मेरा उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा था अभी कुछ महीनों पहले ही मैंने अभी एक एप्लीकेशन येल्लो क्लास की माध्यम से मैंने वहाँ पर मेरी कैलीग्राफी की वर्कशॉप वर्कशॉप में भाग लिया था और मेरा उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा और उसमें मैंने अलग अलग तरीके से हमारे लिखने के तरीके देखे हम किस किस तरीके से हम जैसे कि हम कलम भी अलग अलग तरीके की कलम हम प्रयोग में लेते हैं और उसके अंदर हम किस प्रकार लिखते हैं जैसे कि पहले पत्तियों के माध्यम से लिखा जाता था सिकों के माध्यम से लिखा जाता था मोर पंख की माध्यम से लिखा जाता था अलग अलग इंक यूज़ की जाती थी हम प्राकृतिक रंगों की मदद से लिखते थे और आजकल इन सब की इन सब का रूप हमने हमारी कलम ने ले लिया है और आजकल की मशीनों से बनी हुई इंक ने ले लिया है तो उसके हम ड्रॉइंग क्लास में हमने यही सीखा था कि हम किस प्रकार हम पहले लिखते थे हम के किस प्रकार चीज़ों को बनाया करते थे और उसमें अब हम कैसे करते हैं मेरा उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा था और उसके अंदर हमारी जो शिक्षक शिक्षिका थीं उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से हमें इन चीज़ों के बारे में बताया और मेरा इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा